हलो बूमि बुक स्टाल

हा मां पंहिंजो कस्टमर ॻाल्हायव थो ग्राहक पंहिंजो रमेश के गोपलाणी करे ॻाल्हायव थो त तव्हां पंहिंजो हा मूंखे किताब कुझु खपंदा हुआ सत्संग जा त पाण वटि अवेलेबल आहिनि या कीअं तव्हां रखंदा आहियो या मूंखे अवेलेबल हीअंर ॾई सघंदा या घुराए ॾींदा बाबा जी सत्संग असांजा राधा स्वामी सत्संग जा आहिनि ऐं पंहिंजो गीता गीता जो किताब खपनि अहिड़ा मूंखे पंहिंजो धार्मिक किताब खपनि उहे तव्हां हिते पंहिंजो रखंदा आहियो हूअ मूंखे जरूअत हुई

हा मां ऑडर ॾियांव त तव्हां घुराए ॾई सघंदा मूंखे जेतिरो जल्द घुराए ॾींदव त तव्हांजी महिरबानी मूंखे घुराए ॾियो मूंखे जरूअत आहे इनखां सवाइ तव्हां कहिड़ा किताब रखंदा आहियो ॿिया जी जी जी जी जी उहो बि खपे ऐं प्लस ॿियो तव्हांजो मालिक इहो छा अ नालो कथा कथाऊंनि जा जे के पहिरीं लेडीज़ घर में कथाऊं कंदियूं आहिनि उन्हनि जा किताब खपनि त घर में जीअं तव्हां उहो सिंधीअ में पढ़ी सघूं ऐं उहे तव्हां वटि अवेलेबुल अगरि आहिनि या कीअं त उहो मूंखे ॿुधायो त पोइ मां अची करे तव्हांखां रूबरू मुलाकातु कयां ऐं प्लस वटि अचां वठण तव्हां मूंखे इहो मूंखे ॿुधाईंदव त हीअ खयाल ईंदो ऐं जंहिं न हुजनि त मूंखे कुर्ब करे घुराए ॾियो ऐं केतिरे टाइम में मूंखे तव्हां घुराए ॾींदा केतिरे टाइम में तव्हां मूंखे घुराए ॾींदा हूअ तव्हां मूंखे ॿुधायो पोइ मां उनजे हिसाब सां कयां न त मां ॿिए किताब ॻोल्हियां जी जी जी जी जी अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे वांदो न ओके ठीकु आहे त मां टाइम कढी करे केॾी महिल अचां तव्हां वटि अचां ॾिसी करे ॾिसी वायसी पोइ उन हिसाब सां कयां ठीकु आहे त मां उनजो ऑडर ॾई छॾोमाव ऑडर ॾई छॾोमाव मूंखे घुराए ॾई छॾिजो धन्यवादु साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी मां अचां थो कलाक खनि में ओके राधा स्वामी